हाँ जी सर जी आपके यहाँ से जो मैंने साइकिल खरीदी थी ना तो वह सर जैसे उस यह रेट भी जैसे आपने पैसे भी अच्छे लिए लेकिन वह चल अच्छी नहीं रही है वह क्वालिटी अच्छी नहीं है साइकिल की सर वह हाँ वह क्या है कि वह अरे वह तो होती ही है आपकी बात आपकी बात सही है आपका कहना सही है लेकिन यह अब यह साइकिल में ऐसा हुआ है कि यह जो स्कोप है टायर है यह भी मतलब लोकल कम्पनी का दे दिए हैं आपने

हाँ जी वही वही समस्या यही है उसमें वह ट्यूब टायर की समस्या है वह हमें थोड़ी पता था कि वह यह ऐसे वह गाँव में जाते ही ना खराब हो जाएगी ऐसे होता है जल्दी पन्क्चर क्या वह टोपी लोकल है आपकी फट गई हो

ठीक है ठीक है सर